हँ तऽ सरका मतलब बाजारमे अ अस्पतालमे प्राइभेट अस्पतालमे जाइ हियै तऽ सी टी स्टैन मतलब सभकिछुके जाँच मिलै हइ बढ़िआँ हमरा आर पैसा रहै छै नहिए तऽ हम ओतेक करयबै कहाँसँ खून जाँच पेशाब जाँच इसभ कहलकै कोइ इतना रुपैआ कोइ एक लाख पचास हजार दस हजार हमरा उतना होतै नहिए जे हम सी टी स्टैन करयबै कहाँसँ हम गरीब आदमी छियै हम करयबै कहाँसँ तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पिटल यहाँसँ देखह हमरा दुआर हमरा गाँवमे नहिए छै जे हम जयबै बेगूसराय बहुत दूर जाय पड़ै छै बीस रुपैआ किराया लगै छै रिक्शासँ जाय पड़ै छै हमे तऽ गरीब आदमी छियै तऽ हमे जयबै कहाँसँ हँ आ ओहिसँ कोइ आदमी रहै छै मतलब सरका अथि प्राइभेटमे जायवला तऽ कोइ रस्तेमे मरि जाइ छियै गरीब आदमी रस्तेमे मरि जाइ छियै तऽ प्राइभेट जयबै कहाँसँ खून जाँच करयबै कहाँसँ हँ वइसे गेलहुँ रिक्शासँ जा जा गेलहुँ रिक्शासँ ता ता प्राइभेटमे भरती केलका खून जाँच केलका सी टी स्टैन केलका तऽ कारवाइ कुरवाइ केलका आब दहौ एक लाख रुपैआ डेढ़ लाख रुपैआ पचास हजार ओतेक नहि रहै छै तऽ आदमिए मरि जाइ छै तऽ करबै की तऽ ओ कहाँसँ करबै तऽ ओहिसँ बढ़िआँ तनि मनि गेलहुँ तऽ सरकारिओमे देखाए लेलहुँ प्राइभेटोमे देखाए लेलहुँ तऽ से बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पीटलमे हमरा पैसा रहतै तभिए ने हम जयबै मतलब सी टी स्टैन करवाबय लए खून जाँच करवाबय लए पेशाब जाँच करवाबय लए हँ इसभ होइ छै जाइ छियै चलि जाइ छियै तऽ की करबै जाइए ने पड़तै दिक्कत होइ छै तऽ जाय पड़ैत छै प्राइभेटो हँ तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पीटलमे पैसा रहतै तभिए ने बढ़िआँ बढ़िआँ हॉस्पीटलमे जयबै पैसा नहि रहै छै नहि जाइ छियै